آٹو ڈرائیور بول رہے سر آپ کا آٹو نمبر ملا تھا اصل مجھے یہ سینٹر سے بول رہے ہیں دلی سینٹر سے بول رہے ہیں یہ ہنومان مندر جانا تھا مجھے ہنومان مندر مجھے کل جانا تھا جی جی مارننگ میں صبح مارننگ میں ساڑھے چار پانچ بجے جی کیا چارج لیجیے گا آپ دو ہے سر پانچ سو کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں آپ کچھ کم دیکھ لیجیے آپ سر صبح میں تو آپ کو ٹریفک بھی نہیں ملے گا راستہ کلیئر ملے گا کوئی دقت تو نہیں ہوگا ٹریفک صبح میں تھوڑے ٹریفک ہوتا ہے وہ دس سے دس بجے کے بعد ہی ٹریفک ہوتا ہے ہاں تو ٹھیک ہے میٹر کے حساب سے دیکھ لیجیے آپ میٹر کے حساب سے آپ کو کہ ہنومان مندر جو ہے وہاں سے ادھر سے نکلنا ہے آپ کو بجرنگ بلی ہوتے ہوئے سائڈ سے دلی سینٹر سے تو پھر آپ کدھر سے لے جائیں گے صبح صبح اگر ہوگا وہاں انٹری ہے آپ کو نا چارج زیادہ لے رہے ہیں تین سو ساڑھے تین سو روپے لیتا آپ پانچ روپے بتا رہے آپ بھائیا دیکھ لو یار اگر جانا ہے تو ٹھیک ہے صبح کے ٹائم میں دوسرا آٹو دیکھ لیں گے اب کیا کریں گے اتنا لمبا بتا رہے ہو تو یہ ساڑھے تین سو چار سو بہت ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آئیے گا آئیے پھر ملتے ہیں آپ سے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک